सर आर के टेक बात कर रहे हैं सर एक जानकारी चहिए थी एक्चुअल में क्या है अपने घर के सामने कुछ जगह पड़ी हुई है उस में अपन गार्डन डेवलप करवा रहे हैं और आउटडोर थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लगे उसके लिए डिजाइनिंग के लिए आपको कॉल किया था मेरा मकान बना हुआ है साढ़े तीन हज़ार स्क्वायर फीट में बना हुआ है और सामने जो इस्पेस है वो लगभग पंद्रह सौ स्क्वायर फीट पंद्रह सौ स्क्वायर फीट अपने कोर्टयार्ड के लिए छोड़ रखा है और उसके बाद में लगभग लगभग पाँच हज़ार स्क्वायर फीट अपनी आगे ख़ाली स्पेस है जो अपन सोच रहें उस में गार्डन डेवलप करवा लें अपन हाँ फ्रंट तो बना हुआ है बस जो कोर्टयार्ड है अपना जो आँगन है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करवा देते थोड़ा सा अच्छा लगता एस्थेटिक ऍपेरियन्स और गार्डन के बारे में थोड़ा बता देते नहीं बाउंड्री वॉल अभी नहीं बनी हुई है वहाँ पर अभी फेंसिंग लगी हुई है नहीं आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप जिस प्रकार से बनाना चाहे हम तो फ्री आपको कर दिए हैं आप तो बिल्कुल बस आ जाइए विजिट कर लीजिए थोड़ा सा हमें बता दीजिए गाइड कर दीजिए

नहीं मैं उसके लिए मैं उसके लिए मैं रेडी हूँ पर आप थोड़ा सा डिजाइन के बारे में चर्चा कर लेते तो बेहतर होता ठीक है आप एक काम कीजिए मुझे एड्रेस लिखवा दीजिए अपने ऑफिस का मैं अपने ऑफिस से फ्री हो कर फिर कल या फिर मॉर्निंग में या फिर आज फ्री हो जाता तो आज आ जाऊँगा हाँ एड्रेस बता दीजिए नियरबाई कौनसा हॉस्पिटल

और मैं आप से कांटेक्ट कर लूँगा एक बार और है ना तो ये ट्वेंटी परसेंट जो चार्जेस है वो पे करना कंपलसरी है क्या ठीक है ठीक है ओके थैंक यू